हेल' अ आं टेक्सि ड्राइभार बुंदों बहाय बहायदों फन हरदोंमोन ना दहाय आंनाव गारि भारा नांगौ होननायखाय आङो नै फैबायमोन बगलपाराव ओरै बे पुलिस पयेन्ट दोंमोन आं ओमफ्राय नों बहा दं माथो नेबाय थाबाय आङो दहायनिफ्रायनो गैया गैया बेखौनो आङो नेगासिनो थांगोन ना थांला सानबाय अ होमब्ला आरो अ दिदोमफुरि होननायाव होमब्ला दावखो लांबावनांगोन आं एसे हा हा हा आदसा

अ अ आङोथ' नेबायथ' आरो गोबाव जाबाय आं बेखौनो थाङो ना थाङा आमफ्राय बबे साइडाव दङ आङो मिन्थियासै नालाय आं थांनो सानबाय आरखि

थाङोब्ला थाङो थाङाब्ला थाङा होननांगौ ना बेबायदि लिंहरब्ला लिंहरनानै बिदि गोदाव सोराव खालाम नाङाना नोङो मोजाङै खिन्थाहरनांगौ नों बुजिबाय आं बिराद बायोलै मिन्थिबाय झामेलाखौ बायो आङो ओंखायनो थिख जायगा प्लेसखौ मोनसे जायगाखौनो खिन्थाहरनांगौ मा बेवबा बेव अरैबै ओरै बेलाय बिदो जानाङा दा होमब्ला दसे उनाव सहैगोन दे नों नेबाय था बेयावनो आं थांगासिनो औ दे होमब्ला दे होमब्ला आं थांगासिनो हो नों नेथ' दे जागोन दे